اُتّر پردیش کی حکومت تعلیم کو لے کر ہمیشہ سے فکرمند رہی ہے اسی لیے اتّر پردیش کی حکومت تعلیم کو لے کر طرح طرح کی منصوبہ بندی کرتی رہتی ہے اتّر پردیس میں ہر طالب علم ٹیکنالوجی سے فائدہ مند ہو اس سے فائدہ اٹھائے جس کے لئے حکومت طرح طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے اور اس کے لیے بہترین سے بہترین اساتذۂِ کرام کا بھی انتظام کیا ہے کہ بچے ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے سے آگے بڑھیں اُتّر پردیس کے حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ بچے ٹیکنالوجی کے میدان میں سیاست کے میدان میں آگے بڑھیں اور ان کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرتی ہے